जों उन्दैयाव दैयाव दुगैनायाव बिदिनो लोगोफोरजों लोगोफोर हौवासा हिनजावसा जोबोद बादायलायोमोन थब्ल'नो सोर बेसे गोजान थांनो हायो आरो समाव बिदिनो बादायनायावनो बादायनायावनो जों दैयाव माब्लाबा दै मोनलोंगु लायोमोन माब्लाबा बिदिनो लोगोजों लोगो बोखांलायो बेनिफ्राय आदा फादा खेला गेलेयो गेलेनानै ओंखाम ओंख्रि संलायनाय दैयावबो बिदिनो लोगोजों लोगो ज'नो माबा बालाखोनो ओंखाम संलायनाय गेलेयोमोन दैयाव सानस्रिनाय बादायलायोमोन बिदिनो गोबां गोबाव गेलेबाय थायोमोन आरो जों बेसेबा सान सानसुजासे ओमफ्राय ओंखाम उखैब्लासो जों न'आव फैयोमोन आरो दैयावबो गब'दों आं गबनानै लोगोफ्रासो बोखांदों आंखौबो दैयाव दुगैनायाव लोगोफोर बोखाङामोनब्लाथ' आं गोदोगौमोनानो खोमा बेनिफ्राय लोगोफ्रासो आंखौ हानहरबोयोमोन आरो सम सम